وقت کے ساتھ اردو زبان میں بہت سی تبدیلیاں واقع ہوئی ہے دائی دور میں اردو فارسی اور عربی سے متاثر تھی مغلیہ دور میں اردو دربار اور شاعری کے زبان بنی انگریزوں کے آنے کے بعد انگریزی الفاظ کا اثر بڑھا روزمرہ گفتگو میں انگریزی الفاظ شامل ہونے لگیں تعلیمی اداروں میں اردو کی جگہ انگریزی نے لینا شروع کی فلموں اور میڈیا نے اردو کے اندازے بیان کو بدلا بول چال کی زبان میں ہندی کا اثر بڑھا اردو رسم الخط کی جگہ رومن اردو استعمال ہونے لگی شوشل میڈیا پر اردو کا غیر رسمی استعمال عام ہوا نوجوان نسل اردو کو ملا جلا کر استعمال کرتی ہے علاقائی زبانوں نے علاقائی زبانوں نے بھی اردو پر اثر ڈالا ہے اردو ادب میں جدید موضوعات شامل ہوئے مذہبی اور ثقافتی رسومات میں ادب بھی اردو زندہ ہے اردو کی سستگی میں کمی مگر پھیلاؤ میں اضافہ ہوا مجموعی طور پر اردو نے خود کو وقت کے ساتھ ڈھالا ہے اور اردو بہت میٹھی زبان ہے